ना हमनायनि सोमोन्दैथ' आं बिराद मोन्थिगौब्रा नाखौ जोङो बायदि रोखोमै हमनो हायो जेरै जेफोरजों सारनानै मोनो जेयानोथ' अनेक रोखोम थायो जेरै खेवालि थायो खेवालिजोंथ' जों सारोसो आरो बे मोनसेखौ जों पासि जाल होनो पासि जालाथ' मा पासि जाला सानानै दोनलाहैबानो नाफ्रा रिदि रिदांनो जेराव ना मावनाय नुदों बाहाय सानानैल' दोनहै मेरला ना नंखायो आर मा खना खनायाव ना हमोबा माजों हमो बोरसि दान्दाखौ मिथिगौ बोरसिखौ बोरसिफोरखौ नों बाजारफ्राव लायदो दखानाव फानखायो बेफोरखौ दान्दा दान्दो औवानि पेरासुथजों अराम आलायदो बेखौ सेहा देहा होलायबावनांगौसो खना खनायाव थानायखौ बे बोरसि दान्दाफोरजों आदार हायनानै हरदो नाफ्रा मा ना दं बे खनायाव नास्रायफोर थायो खना खनलायाव बिदिआव अरसोगारो गोरि थायो बेफ्राव खना खनायावथ' नों जे सारजाया नालाय बेफोरजोंनो नों बोखांनांगौ जायो आरो अनेक बुस्थु दंब्रा ना हमनायाव जेरै आरो दानि दिनावथ' मा जोंथ' खाखिखौ नुफेराखै मानसिफ्राथ' खाखिखौ मोन्थिखाबावासो खाखिया माजों बानायो सोरबा सोरबा नुफेरबा गोमोगोनसो खाखिखौ बेखौ औवाजों बानायो नुबा सानगोन जे बेफ्रावलाय मा ना नांनोब्रा बे खाखिया खखाबायदि नङा खिन्थु खखाया जाहैबाय गिदिदसो मानसि हाबजालायनाय बेखौ दै दाहारावसो सायो खखाखौ खिन्थु खाखिया फिसा एक हारसोल' हेबजायो हेबनांगौ बे दुब्लिफ्राव आलि खोनानै आलियाव ओरै दबा दबा खालामनानै सादोब्रा बेफोरखौ हाब बेहायनो गोरि नास्राय सिंगि दै एसे बोहैनायावनो थुम थुम हाबनानै थायो जै हाब्बाथाय गुसेब नालाय खाखिया हाबा हाबनानै बारनफिननो रोङा बियो मानि नाफ्राथ' नोङो जै हाबबाय फासयफिननो रोङा नालाय ओंखायनो फिसोर थाबथायो अनेक जायगायाव मोनथिखाया बे खाखि बुस्थुखौ आरो बे खखाखौ मोन्थिनो हागौ मानसिफ्रा गोबां जायगायावनो सायो खखाखौ खखाया जाहैबाय दै दाहाराव बिराथ दाहार नांगौ बेनो दै दाहाराव नाया जै थांफ्लांबाय मानि खखायाव बारसननाय जै बारसनबाथाय बे दाहार जाबाय नालाय बुसोमहैजाबाय मानखोबोनो रोंला आरो बिबाइदि खखाजों हमनाया आरो माबि माबि नाया बबे जायगायाव थायो जों मिथिजोबगौ जेरै बामिफ्रा माहाय थायो ना बामिया लांदां जायगायाव थाया बियो बे जाहैबाय अन्थाय बारियाव थायो ओमफ्राय बबेबा खासि मुरा सिङाव थायो बेखौ बोरै मोनो अन्थायफोरनिखौ बोरसिदान्दाजों बोननांगौ अराम बेखौ माजों बोनो बोरसि दान्दा बोरसियाव माखौ हायो बै नाथुर मोननांगौ नाथुर नाथुर नाथुरखौ आराम हायदो अन्थाय सिं सिङाव हरदो बिदियाव आराम बोरिनिफ्राय बोन्नो नाङा बेखौ अन्थायबारियाव हाबदो दैयावनो जसोमलायनानै बबेहाय गुदुं दं सोहरदो आराम दाना ओरै दलरल लाबाय थानांगौ बेखौ बै बोरसिदान्दाजों ना लफायनायबायदि लफायनो नाङा ओरै होमबाय आरनाय लोगो लोगो मालाय गावनो बोलांखायो नालाय बेखौ थाब बोखोदो है जे जायगायाव बामि दं अन्थाय बारियाव मोनबोखागोन नोङो जों अनेक साइजयै ना हमनो रोंगौलै आरो दै दाहाराव बोरै सायो नाखौ हमो बोरै सारो जेखौ सारहरदो केवालि जाल होनो बेखौ केवालि जालजों नों दाहाराव ग्राव हरदो जेआथ' ओरै बुखारलांगोन नालाय बेखौ मा खालामनांगौ सिगांथिं थांनानै गुलिखौ गागदोनांगौ गासिनना लादो नोङो गुलिखौ सिगांथिं नाया नांदोंबा नोंनि आथिंआव सौफैखागोन बेयो खेरर होनलायनाय खारबोबावगोन बेयो बावग्दावलायबावगोनसो ना गिदिरबाथ' एखनबा नों बारलिफ्रा सिनथायनो नाङो नालाय आथिङाव गुलगुब होफैथारगोन बेयो होथारदो नोङो बे समाव माबानाइ गोजोमथारदो फासयलांफिनगोन बेयो आफाङाव लासै लासै दांग्रोमदो बेबायदिनो खालामनांगौ आरो खाखि हेबनाय नालाय औवाजों खाखि हेबो आरो संग्राय सान्द्रिफोरखौबोथ' बेजोंनो हेबो ना औवायाव मा औवाजों अनेक जिनिस बानायजायो खाखि खखा सानद्रि संग्राय आजिखालिथ' नों संग्राय सान्द्रिफोरखौथ' हेबनो रोंखाला आरो सान्द्रियाव मा जों नाखौ बहा फोरानो सानद्रि नङाबाथ' नों फोराननो हाया सान्द्रिखौ माजों बानायो औवाजोंनो बानायो सानद्रि सानदांगा सानदांगाया गिदिर हेबनांगौ गिदिद हेबनायखौ सानदांगा होनो ना बुर्जा मोनबाथ' सान्द्रियाव थोया ना बे सानदांगायाव हेब फोराननांगौ बुरजा बुरजा एखम्बा समाव नों खबायनै खबायथाम मोनबोयो ना खिन्थु आजिखालि नाखौ बारा फोरानला लाइबाबो आजिखालि फान्नो मोनबाय ना फाननाय जायो ना हाथाइ बाजाराआव लांनानै फाननानै जों थाखा मोनो ना हमनानै ना सारनानै लायनानै जोङो फाननो हायैफोरखौ फोरानबाय फोराननानै आरो बे गोरानखौ जों फाननो हायो बेबायदिनो खालामो आरो आरो बे हाखर फिसा फिसाफ्राव थानायफोरखौ मारै हमो सिगां सान्दिथ' नोङो बोरसि दान्दाजों बोनै बोनै मोननोसै दस्रा ना मावा फिथिख्रि बै बालाबाथियाथ' बोरसि दान्दायाव अरा बियो बोरसियाव अरा गोरलै गोरलै नालाय बेखौ मा खालामना हमनांगौ दैखौनो सारदो दै सारनानै हमदो दै सारबाथाय आरो नाखौ नुजोब्बाय आरो बिनि बादै मा थाबावनो बेबायदिनो जों हमनो हायो आरो आरो बै बबेबा बबेबा माबाफ्राव दै दाहारफ्राव नोङो जेफोरजों सारनानै जेन'बा जेफोरखौ नों उरायलांजानो गियोब्ला सारदो गाबथादो गोग्रोमदो आरो दै दाहाराव माबाजोंबो साजायो जोङो जेफोरखो ओरै बारग्रा खालामो सेन सानोसै सेनखौ ओरै सेन साबाबोथ' नोङो जिनिसआ ना फ्रा बारहरो ना सेन साजों बेखौ आराम मुसारि होदो ग्रा खालामदो होमबा नाया मासेबो थांनो हाला आरो नों बेहायनो नोङो एखमबा थांदो नायदो खननानै लाबोदो बारनाय बारनायखौ सेनखौ नायाबालानो बेबायदि खालामनांगौ ना हमनायनि आयदियाया मैरला आरो बिनि बारैथ' नाखौ आरो जोङो हाग्रायाव थानायखौ बोरै हमनांगौ बेहायथ' जेबो सारजाला बेहाय माखासेखौ बोरसि दान्दाजों बोरसि लानानै बै ना थेंगोना खावै मागुरफ्रा माजों अरो बेखौ बै खैजोमा बिदैखौ हानांगौ खैजोमा बिदै खैजोमा बिदैखौ हानदो बोरसियाव हायदो बेथ' खैजोमा बिदैया फिसा फिसा नालाय बेथ' हायजाया आखायजों ओरै सिथ'मदो बोरसिखौ ओरै बोस्रोददो बै खोस्लिफाना बोखारनायाव बा हाग्रा बोखारनायाव हरदो आरो बेहाय हरनायाव मा खालामग्रोनांगौ खैजोमा बिदैखौ एसे सारहरग्रोनांगौ ओमफ्राय बोरसि हायनायखौ हरदो ओमफ्राय नाया दं दंना गैया होमबा मिथिबाय ना दंबाथ' अरखायो थाखायो हाग्राबारीयाव नाया बिदिजों सिंगि मागुर खावैफोरखौ बोखांनो हायो ना थेंगोना ना थेंगोनाया खिन्थु बांद्राय हाग्रायाव थाया बियो थायो माबा एसे दै दाहारदबाव थायो दै बोहैनाय दै दाहार बोहैनानै ओरै गुलानि सेर सेर आव होदो ना थेंगोना बोननोबा आराम बे ना थेंगोनाखौ नों बेजोंनो दङबा बेहाय दङबा नों बोनखांजोबनो हागोन आरो हाखायो जों मेरला बोनो लायो है नाखौ जों अनेक खायदायै जों बोखांहैयो गोजान गोजानावबो थाङो मेरला बबेहायबा ना दं नामा बेखौसो नागेरहैखायो जों मोनबोयोबो लाबोदो आराम मोनबोबाय नों बाजाराव फानफैदो खरसा मोनजालायबाय बेजों आरामसे ऐ हाग्रा बारियाव थानाय नाखौ माजों बोखांबावो खोस्लिफानाखौ मोन्थिया होनबा खोस्लिफाना बिलो बिलोयाव थायो बियो दै दाहारावथ' थानो हाखाया नालाय दै दाहारावबा बोहैलाङो बियो बहा थाबथानो खोस्लिफाना बे हाग्रा धोल बिदियाव थानायखौ माजों बोखांनांगौ मुसारि मुसारि मुसारि जाल होनो बेखौ हार्सानिबाथ' जाल जे मुसारि जे होनबाय बर'आव बेखौ आराम फासिजों ओरै हाख'दो मुसारिया बिसि गिदिर बे मुसारिजों ज'खा हिसाब लाखादो नोंहा साननानै थो बिसिबां खन्द' लानो हायो दाना ओरै सासे मुसारि दान्दाखौ हमदो सासे सिगां सिगां हाख'दो सासे मुसारि दान्दा लाग्राया खिबु खिबु खिबु थांदो ओरै फायखनबोदो आरो फायखनबोदो दाना मुसारियाव हाग्राखौ ट्रोब सोजोबनानै थिखांदो थिखांनानै हाग्राखौ फिरिनानै गारहरजोबदो नोङो फिरिनानै गारहरजोबदो जा बोलो नांखागौ हाग्रा गारनायाव है गारखांजोबनानै दाना नोङो आराम हमथुमनानै लाबोदो बोरियाव दानाथ' हाग्रायाथ' बै सिङाव गोदि गोला थायो ना बेखौ आराम बोरियाव लाबोनानै आराम बोखार बोखार नायदो इस ना बालाबाथिया थुरि बेवहोदो बे बिराट थायो